नोंथांमोननाव अर्डार खालामनायाव जिनिसखौ सम बादियै डेलिबारि मोननो हाबाय आरो नोंथांमोननि सौफैनाय डेलिबारिखौहाय आङो समबादियै मोननो हानानै जोबोत मोजां मोनदों नोंथांमोननि डेलिबारि खालामनाया बुहुत मोजाङानो नोंसिनि मावनाय माखासे सारभिसफोरा मोजाङानो टाइम थु टाइम सफैयो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावो आरो इयुन समावहाय फैबाय थानाय समफोरावहाय नोंसिनि नोंसिनियावनो माखासे डेलिबारिफोरखौहाय मोनबाय थागोन होननानै आरो नोंसिनियावनो माखासे डेलिबारिफोरखौहाय बिहरगोन होननानैनो नोंसिनाव आसा थाबाय